फोटोग्राफी क्या है कि जैसे इसमें ऐसा होता है कि जब भी हम कभी फोटो खींचते हैं खींचने के बाद क्या है कि उसमें हम देखते हैं अपने को और जब देखने के बाद क्या है काफ़ी उत्साहित महसूस होता है काफ़ी अच्छा लगता है कि हाँ हम ऐसे हैं किसी को मतलब पिक्चर जो है पिक्चर वो सामने आता है उसको अपनी मतलब की की पिक्चर देखने से ही पता चल जाता है कि यहाँ कैसा है क्या है और वो काफ़ी मतलब अपने अंदर एक जुनून सा लगता की हाँ देखियो हम इतने अच्छे हैं ये है वो है और उसमें अपनी हर एक चीज आदमी देखता कि हाँ कितनी कैसा चेहरा है क्या है और किसी को भी मतलब कहीं पे देखना है भेजना है तो फोटो भेज दिए है फोटो है तो उससे क्या है देख लेता है आदमी तो उसका क्या है कि थोड़ा ऐसा लगता है फीलिंग आता है कि हाँ ये आदमी को मेरे सामने है तो क्या है कभी भी फोटोग्राफी एक अपनी आपको जीवन को मतलब इंसान हमेशा बढ़ता रहता है उम्र बढ़ता रहता है हर एक चीज तो क्या है कि हम इसको अपने मतलब सेव करके यानि कि सजा के अपने भविष्य के लिए सँजो के रख सकते हैं हमने छोटे थे तो माँ बाप चाहते थे कि हाँ ऐसे ऐसा था मेरा बच्चा तो उसको देख के कभी कभी अपने आप को लगता है और अच्छा भी लगता है कि यार मैं बचपन में ऐसा था और फिर बड़ा हुआ तो ऐसा फिर ऐसा हुआ धीरे धीरे समय उम्र बढ़ता जाता है समय ढलता जाता है इंसान कि शरीर क्या है बदलती रहती है शरीर तो एक जैसी रहती नहीं है हमेशा बदलाव होता रहता है तो फोटो से हमें ये सब चीज़ें काफ़ी मतलब वो होती हैं कि जो हमारी मतलब यादों को सँजो के रखती है जो हमारी यादें हैं उनको सँजो के रखती हैं और बच्चे हैं तो ऐसे थे हम फिर थोड़े बड़े हुए तो ऐसे हुए फिर मेरी शादी ब्याह जो हर एक चीज मतलब हमें फोटो के ही माध्यम से अपना देख सकते हैं कि हाँ मेरा एक पल ऐसा था नहीं तो क्या है कि इंसान आज नहीं तो कल सब इतना मतलब भाग दौड़ की जिंदगी सब भूल जाता हैं क्या था लेकिन वो जैसे ही मतलब पिक्चर सामने आती है तस्वीर तो देख के फिर से वो यादें एक बार ताज़ा हो जाती हैं और फिर वो वाली फीलिंग आती है कि हाँ उस समय में ऐसे था ये था वो था मेरे मतलब ये लोग आए थे वो आए थे समूह था पूरे फैमिली का साथ में रहता है तो वो सब चीज उसमें देखने को मिलता था कि हाँ ये आए थे हमारे मौसी मामा रिश्तेदार कभी कोई इंसान खत्म भी हो जाता है तो फोटो के ही माध्यम से उनको मतलब हम देख पाते हैं और समझ पाते हैं कि हाँ अरे ऐसे थे फिर अपने जो मतलब बच्चे जो नहीं देखे हैं या फिर जो कभी कभी नई बहु आती है जो भी मतलब की हाँ दादा जी ऐसे थे ये हमारे ऐसे थे घर में रख के उनकी पूजा माल्यार्पण भी करते हैं तो ये सब फोटो के ही माध्यम से होता है जोकि काफ़ी मतलब शौक के लिए भी अच्छा होता है और यादगार के लिए भी काफ़ी बेस्ट होता है तो फोटो हमारे हिसाब से बहुत अच्छा है